हाँ मेरे आसपास ऐसा एक क्षेत्र है जिसे हम धुमेश्वर धाम के नाम से जानते हैं जहाँ नदियों का नदी का बहुत ही प्यारा सा संगम है और वो बहुत सुंदर लगती है प्रकृति की जो सुंदरता है वहाँ बहुत निखर कर आती है और वहाँ महादेव जो बैठे हुए उनका रूप जो है बहुत ही अद्भुत सुंदर रहता है उनका एक अजब ही रूप जो दिखाई देता है सबको बहुत ही सुंदर है वहाँ एक प्रकृति की अनोखी वर्षा है कह सकते हैं हम जिसमें सभी लोग अपने मन को शांति पाने के लिए वहाँ जाते हैं और अद्भुत रूप से वहाँ पर मनोरंजन कर अपने घर वापस आते हैं वह एक ऐसा प्राकृतिक स्थल है जहाँ नदी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो देखने लायक हैं जो मंदिर बना हुआ है महादेव का वो बहुत ही सुंदर है जिसमें क काफ़ी सारी चीजें देखने लायक हैं आसपास का जो वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर मन को भाने वाला है और हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला है